मवैया इन्द्रा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हजरतगंज अमौसी राजा जी पुरम अलीगंज महानगर निशादगंज मुरली नगर जानकी पुरम रकाबगंज नक्खास मौलवीगंज अमीनाबाद केसरबाग चारबाग गोलागंज नजरबाग कृष्ना नगर लालबाग विवेकखंड रुचिखंड विनयखंड विशालखंड गोल मार्केट हिंदुस्तान पाकिस्तान बांगलादेश भूटान नेपाल मॉरिशस अफगानिस्तान श्रीलंका इंग्लैंड अमरिका